مجھے حالیہ واقعہ خبر میں یہ دلچسپ لگا کہ حال ہی میں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جی ٹوینٹی کا ایک بیٹھک رکھا گیا تھا جس میں دیگر ممالک کے پردھان منتری آئے ہوے تھے اور پوری دلی کو سجائی گئی تھی اور پورے دلی میں صاف صفائی ہر چیز کا خیال رکھا گیا تھا اور غریبوں کو اور جو مسکین ہیں انہیں وہاں سے روڈوں سے نکال دیا گیا تھا اور اس میں جو سب سے دلچسپ بات یہ لگی وہ لگی یہ کہ جو ہمارے ملک کے پردھان منتری ہیں وہ چار ہزار ایک سو کروڑ روپیہ اس جی ٹوینٹی میں خرچ کر دیے اور یہی سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے جی ٹوینٹی میں کہ وہ ہمارے پردھان منتری چار ہزار ایک سو کروڑ خرچہ کیے